غازی آباد ضلع میں دستیاب كچھ مخائس اترات كیا كیا ہیں جیسے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں وندنا اپارٹمنٹ شری یش اپارٹمنٹ وہاں كی فیسلیٹیز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور ہمیں فیسلیٹیز ملتی ہیں جیسے ہم نے آئی مین جیسے میں نے وندنا اپارٹمنٹ جوائن كرا وہاں میں رہنے لگی تو میں نے وہیں لیا میں نے اپارٹمنٹ اپنا بہت اچھی فیسلیٹیز لگی مجھے وہاں كی كیونكہ ان كی نیچے ہی وہیں آس پاس ماركیٹ تھی اور زیادہ دور جانا نہیں پڑتا تھا ماركیٹوں میں ماركیٹوں میں اور بہت زیادہ مطلب اچھا لگا وہاں كی فیسلیٹیز بہت پیاری تھی اور وہاں جابیں ملتی تھیں غازی آباد ضلع میں جاب بھی مل جاتی ہے جابیں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں وہاں سبزیاں وغیرہ فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلس وغیرہ مطلب ہر چیز مل جاتی ہیں وہاں آس پاس ہمیں كہیں دور جانا نہیں پڑتا جس سے آج كل تو ایسا ہو رہا ہے كہ گاؤں كو چھوڑ چھوڑ كے شہروں میں مطلب وہاں جہاں وہ ہوتی ہیں سبجیز وغیرہ ملتی ہیں فروٹس وغیرہ تو وہاں ملتا ہے سب كچھ پر جہاں میں رہتی ہوں وندنا اپارٹمنٹ لائک شریس اپارٹمنٹ بہت اچھا ہے وہاں كی فیسلیٹیز بھی بہت اچھی ہیں وہیں آس پاس فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلس جابیں وغیرہ سب مل جاتا ہے آسانی سے